میں ایل ایی ڈی خریدا ایل جی کی ابھی تک بہت بڑھیا چل رہی اور ابھی تک بہت اچھی طرح سے چل رہی ود آوّٹ ٹینشن ود آوّٹ کمپلینٹ ڈن